अ'ऊं आदित्य शर्मा अज तुसेंगी वलर्ड दी पंज कंट्रियें दे नांऽ सनाना पैह्ला नांऽ दुबई दूआ न्यूजीलैंड त्रीया ब्रस्लस चौथा टोरोंटो पंजमां लंडन